कभिड नाइटिननि बेलायाव जेब्लानाखि भारत सरखारनि बिथोनबायदियै मास्क गाननाय आर सेनिटाइजिं खालामनाय आरो न'खरफोरखौ जोङो गावबागाव आलादा आलादा थानायनि बेब'स्थाफोरखो जोङो खालामदों जोङो गाबागाव न'खराव गोबां मानसिब्लाबो जोङो माक्स गाननानै गावजोंगाव एक मिटार डिसटेनस थानानै जोङो रायज्लायदों आरो जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमखौबो जोङो बिथोन होदों जाथे एक मिटार डिसटेनसखौ लाखिनानै रायज्लायो थालायो आरो बेबायदिनो सेनिटाइजार खालामनो थाखाय जोङो फार्मासिनिफ्राय बायनानै जोङो आखायफोरखौ सुदों जोङो साबसिखोनै थादों आरो जोंनि गामिनिफ्राय एबा जोंनि साखाथि फाखाथि गामिनिफ्राय जेबो जोंहा बेमारफ्रा सफैआखै नाथाय जोंहा खोनानो मोन्दों गुबुन गुबुन गामिफ्राव जेरैबायदि गुजुनाय लोमजानाय सफैदों बेबायदि जों गामियाव सफैआखै जोङो सरखारनि सिङाव थानायलाय भेकसिन इरि लानांगौ होननानै जोङो खोनानो मोन्दों आरो जोंनि खाथियाव थानाय हसपिटालाव थांनानै जोङो इनजेकसनफोरखौ लाहैदों खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम जों लादों लानायजों लोगोसे देहाफ्रा खायफाहा हयथ' लोरबां जादों नाथाय खायफाहा मोजां जादों बिनि गेजेरजों कभिड नाइटिनखौ जोङो मोजां मैजाङै बारग'होनो हादों आर जोंनियाव बे जाथाइआ जाथाइ सफैया बिनि थाखाय जों थियारि थादों